सर आपके क्या आप मोबाईल एजेंसी से बात कर रहे हो सर आपके पास कौन कौनसे मोबाईल आए हैं नई क्वालिटी में सर वीवो में कौन कौनसे हैं आपके पास वीवो में कौन कौनसे हैं आपके पास जी सर और ऑपो और ऑपो में ऑपपो में हम्म हम्म अच्छा और कौन कौनसे हैं हाँ जी अच्छा और आईफोन जी सर आईफोन में कौन कौनसे हैं का मतलब कितने से कितने हैं कौन कौनसे सर

आईफोन ट्वेल मिलेगा आप के पास वो कितनी तक मिल जाएगा आईफोन कल फिफ्टीन प्रो मैक्स कितने का मिल जाएगा मुझे पैसे चाहिए और बीवो अपने वो नहीं था वो बीवो में कौन कौनसा है जो हाइएस्ट क्वालिटी वाला अच्छा और सर ये कैमरे का नहीं नहीं कैमरे की बात पास है तो कैमरा अच्छा सर इनकी कैमरे की बात करें तो केेमरा कैसा चलता है इनका क्वायल्टी अच्छा सर अच्छा तो सर आप मेरे को ऐसा करिए आईफोन फिफ्टीन प्रो मैक्स चाहिए मेरे को तो कुछ डिस्काउंट मिल पाएगा नहीं कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल पाएगा तो ठीक है सर ठीक है सर ओके धन्यवाद